में चाहन्नी आं जेह्ड़ा मेरा ब्रदर होऐ जां फिर मेरा सन होऐ ओह् इन्ना पढ़े लिखे दा होऐ कि उसी कुसै दे अग्गै हत्थ फलान दी जरूरत नी पड़े ज्यादा नी लेकिन जेह्ड़ी ग्रैजुएशन हुंदी ऐ ओह् मिनीमम होनी चाहिदी क्योंकि अगर तूं ग्रैजुएशन बी नेई कीती दी ते कुसै ने तुसेंगी कोई मतलब दिक्खी नी सखांदा कोई ते अगर तुस पढ़े लिखे दे नेईं नां तुंदे कोई पूरे समाज बिच तुंदी कोई इज्जत होंदी ऐ ना ही तुंदी फैमली आह्ले तुहानू शैल तरीके कन्नै ट्रीट करदे क्योंकि अगर पढ़े लिखे दे ओ फिर ताहियें नौकरी लग्गी जंदी ते नौकरी बी नी लग्गे जे ते फिर ते भलेआं ही नी इज्जत होंदी तुसेंगी पूरा समाज बी चंगे तरीके कन्नै ट्रीट करदा तुंदी फैमिली बी चंगे तरीके कन्नै ट्रीट करदी अगर कोई पढ़े लिखे दा नेईं होऐ उसी कोई नी बलांदा अगर कोई बलाई बी लैग ते चंगे तरीके कन्नै कुसै नी बलाना उसी आोह्दी मतलब इज्जत बिल्कुल नी करनी बेसती बेसती करदे रौहना हर बेल्ले लेकिन अगर पढ़े लिखे दा उसी सारें उदी इज्जत करनी उसी नौकरी बी उसी गै थ्होंदी जेह्ड़ा पढ़े लिखे दा एह् ते सारें गी पता क्योंकि अगर पढ़ाई गै नी कीती दी नौकरी करियै केह् करना नौकरी बी नी थ्होंदी फिर उसी ते ओह् अज्जकल्ल दे टाइम च ते पढ़ाई बहुत ज्यादा मतलब बड़ी के ज्यादा जरूरी होई गेदी अगर कोई पढ़े लिखे दा नेई ऐ नौकरी ते दूर दी गल्ल नौकरी ते बहुत ज्यादा जेह्ड़ा पढ़ी जंदा ना उसी नौकरी थ्होंदी ऐ घट्ट पढ़ी लिखे दे ते नौकरी बी नी थ्होंदी और में चाहन्नी आं कि इन्ना पढ़े लिखे दा होऐ कि ग्रैजुएशन ओह्दी होई जाग क्योंकि ग्रैजुएशन जुन्नै नेई कीती दी ओह् मतलब ओह् अनपढ़ें दी कैटेगरी च आंदा ऐ और अज्ज कल्ल दे टाइम च कुड़ियें दा ब्याह अगर कुड़ी पढ़ी लिखी दी नेई बी होग तां बी ओह्दा बयाह होई जाना लेकिन अगर मुड़ा कोई पढ़े लिखे दा नेई होग जां घट्ट पढ़े लिखे दा होग उसी कुड़ी ओह्दे आस्तै कु़ड़ी लब्भना बड़ी मुश्किल होई जंदी क्योंकि हर कुड़ी दे मां प्यो सोचदे कि स्हाड़ी कुड़ी शैल पढ़ी लिखे कन्नै ब्याह लेकिन अगर पढ़े लिखे दा गै नेईं ऐ तां ब्याह कियां होना ओह्दा

ते में एह् चाहन्नी आं मेरा जो बी ब्रदर होऐ जां कोई सन होवे ओह् इन्ना पढ़े लिखे दा होवे की अपनी बेसिक नीड्स अराम कन्नै पूरी करी सकै